हॉस्पिटलान जायत फेसिलिटी हांव तुका केसलें जाय आमचे हॉस्पिटल फ्री मॅडिसीन मेळटा जावं फ्री चॅकअप आसताय आनी कितें सपोज ना जाल्यार मागीर आमी कसली तूं फेसिलिटी ना जाल्यार तुका भायर धाडटाय आतां एम आर आय बीन आमचे हॉस्पिटलान ना पसिशन ना आनी तेश कोन एम्बुलंस बीन जायते हाय केन्ना कितले एमरजंसी आहा फोन माल्यार रोखडे येताय एम्बुलंस धाडटाय ट्वेंटी फोर हावर्सूय डॉक्टर आसताय एवेलेबल आसताय आनी नर्सीस नर्सीस बीन पेशंट एश कोन बरें करून केर घेताय सोगलें फ्री आसता पूण आमगे फेसिलिटी ना तांकं मातशें प्रायवेट धाडटाय एम आर आय बीन ती फेसिलिटींग हिंगा ती भायर सोन करपा पडटली प्रायवेट हे सोगले एक्सरे जावं आनी कसले तुका ऑपरेशन बी करपा हे आहा ते एवेलेबल जातोले करपा म्हळे ते डॉक्टर तेसो एवेलेबल आहाय जाल्यार

ओके